اب یہ ماحول بن چُکا ہے کہ آپ جس بھی فن میں مہارت حاصل کر رہے ہے اُس کا سرٹیفکٹ ہونا ضروری ہے جب تک آپ کے پاس اُس فن کا سرٹیفکیٹ نہ ہوگا آپ کو جو سو روزگار نہیں ملے گا جس کی وجہ سے آپ کو اپنے فن کو روڈوں پر جو سو عام کرنے کی ضرورت ہوگی تو اگر آپ آپ کا فن جو سو روڈوں پر عام کریں گے یا شوشل میڈیا پر ڈالیں گے تو اُسے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے لیکن حکومت کی طرف سے آپ کو روزگار کا ذریعہ تبھی فراہم ہو گا جب آپ کے پاس اُس فن کے مطابق کوئی ڈگری آ حاصل ہو تو ہی آپ کو ریاست کی طرف سے آپ کو روزگار ملے گا ورنہ آپ کو جو سو اپنا روزگار خود تلاش کرتے پھرنا پڑے گا